जोंनि ओनसोलाव खाना फोथायनाया जादों दाइना जोंनि ओनसोलाव लेखा रोङै सुबुङा बांसिन थानायनि थाखायनो बांसिन थानायनि थाखायनो जों आं मोजां बारा मिथिना मोना जोङो जोङो सासे मानसि लोमजायोब्ला बेखौ डाक्टरनाव लाङाबालासिनो लाङाबालासिनो हाग्रानि मुलि राइदों रायदा आरिफोरखौ देनानै ओमफ्राय बेरामखौ सोखानो नाजायो नाथाय बे बेरामफोरा लासै लासैनो बारा बारा जालांनो नागिरो जोंनि ओनसोलाव टि भि मबाइल आरियाव फिलिमफोरनियाव आरिआव नुनानैबो बेफोरखौ सोलोङो जायनि थाखाय जोङोनि ओनसोलाव गोबां जेंना नुनो मोनदों जों जों आं बेफोरखौ जों जि बेन्दों रायदों आरिफोरखौ नुनायावनो जों बेन्दों आरिफोरखौ नुनाय नाय सोखानो नाजाग्रा सुबुंखौ हामा हामा जासिनो बे सुबुङा लोमजानाय सुबुङा गोब्राबै जानानै उनाव थैयोब्ला बे सुबुंखौ दायना अजा रायदों आरिदों होन्नानै फोरमायथिनाय जायो जोंनि ओनसोलाव आव लेखा रोङि थानायनि थाखायनो बे बायदि दि सुबुङा जाहोन जेंनाफोरा नुजाथिगोन जों लोमजायोब्ला डाक्टरफोरनाव लाङा लासिनो बेफोरबायदि मुलि बेन्दों रायदोंखौ जाहोनानै बेरामखौ लासै बेरामा लासै लासैनो बारा जालांनो नागिरो बेबायदिनो सोरबा जोंनि गामिआव लोमजानाय साजानाय जाब्ला मोदाय दावदाय फुजा होनानै बेरामखौ गागोन होन्नानै फुजा होनाय जायो बेफोरबो गुबैयै खाना फोथायनाय जों अरायबो खाना फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ मानोना खाना फोथायनाया मोनसे जोंनि थाखाय गोबां गेदेर जेंना